जो चाजां परानियां ही जेह्ड़ियां मतलब अज्जै बी मिगी याद न बचपन दियां कि अस सारे बरादरी च किट्ठे रौंह्दे हे चाचे ताए बगैरा अस सारे निक्के बच्चे बगैरा सब होंदे हे कोई फंक्शन तेहार होंदा हा सारे किट्ठे मिलियै मलांदे हे मनांदे हे कोई ब्याह् फंक्शन होंदा हा जि'यां कोई उस टाइम जग शग होंदे हे जाइयै उं'दी मदद करांदे हे मंदरै ते भंडारा मतलब जेह्ड़ा ऐ ओह् शानदार बनाने दी कोशश करदे हे ताकि बाह्र दे लोक बाह्र दे दुए लाह्के महल्लै दे लोक औन खान ते साढ़ा फर्ज ऐ कि उ'नें गी असें मतलब पूरी स्हूलत देनी ऐं इक मतलब एकता बड़ी ही उस टैम जो कि अज्ज दे टैम च बिल्कुल घट्टदी जा'रदी जि'या जि'यां टैम बदला दा हर बंदा जेह्ड़ा ऐ इस टैम कोई अपने नौकरी दे चक्करै च वीजी ऐ कोई अपने कैरियर दे चक्करै च वीजी ऐ कोई अपने पढ़ाई दे चक्के च वीजी ऐ कि जेह्ड़ा कि इक दम नि हून बिल्कुल चेंज होई गेदा टैम दे कन्नै कन्नै अज्ज दे टैम च कुसै गी एह् नेईं पता कि साढ़े महल्लै च सारें दे नांऽ बी पता नेईं न कोई अगर स्पोज दो सौ मीटर दूर रौंह्दा होग ओह्दा नांऽ नेईं पता जो कि बचपन च असें ई सारा पता होंदा हा कि अस पूरे महल्लै घुमदे हे छुट्टी होंदी ही जां स्कूल जंदे हे कोई बी मिलदा हा नमस्ते नुमस्ते करदे हे अजकल दे बच्चें ई ओह् चीज रेही नेईं ऐ जो कि टैम दे कन्नै कन्नै साढ़ियां जड़ांऽ जेह्ड़ियां मुकदियां जा'रदियां न जो कि इक इक तरह् में आक्खां जेह्ड़ी चीज चंगी नेईं ऐ एह्दे कन्नै के होंदा कि इक प्यार मुहब्बत जेह्ड़ी ऐ ओह् घट्टदी जंदी ऐ इक जान पन्छान नेईं होंदी ऐ कोई कुसै गी अपना खुंबे दा पता नेईं होंदा ऐ एह् चीज दिनो दिन घटदी जारदी ऐ उस तों बाद रेहियां गल्लां अज्ज दे टैम च अगर पैह्लें ते सारें दे कन्नै मुलाकात ते होंदी नेईं ऐं जि'यां में दिक्खी लो में आपूं इक प्राइवेट सैक्टर च कम्म करै ना हफ्ते च इक दिन छुट्टी होंदी ऐ ओह् बी अस अपने घर दे जेह्ड़े कम्म होंदे न उत्थै व्यस्त होंदे न नां कुतै म्हल्लै जाने दा टैम लगदा नां कुसै रिश्तेदार दा टैम मिलदा जेह्दे कन्नै कि अस साढ़ा मेल मिलाप ऐ जेह्ड़ा बिल्कुल घटदा जा दा हां जेल्लै कोई ब्याह् फंक्शन होए फिर अदूं अस मिलदे न ओह्दे बिच बी केह् होंदा कि केइयें गी अस पन्छानदे न केइयें गी निं पन्छानदे न जो कि कारण इ'यै ऐ कि सारे अस अपने जिंदगी बिच विजी होए दे आं कुतै नां कुतै ते अपनियां जड़ांऽ जेह्ड़ियां साढ़ियां आस्तै आस्तै करियै खत्म होआ दियां न जो कि बहुत ही चंगा नेईं ऐ पर करना बी केह् ऐ टैम दे कन्नै कन्नै ऐसा होआ दा ऐ ते हर बंदे दी अपनी लाइफ च जरूरी ऐ ओह्दा कैरियर जरूरी ऐ ते ओह्दे मताबक उ'नें चलना पौंदा धन्नवाद